आमी बरींच भाव भयणां आसात सगळीं मेळून आमी धा भावंडा भरतात चार भयणीं आनी स भाव आता सगळे एका बशेन दिसनात भितूरले तिग जाण भावां भितर एक एकाबशेन दिसता जाल्यार तिग जाण मातशे वेगळे आसात भयणींचेय तशेंच आसा दोन भयणीं एका बशेन तर दोन भयणीं गोऱ्योश्यो जाल्यार दोन भयणी काळ्योश्यो अशें आसा आनी स्वभाव सुद्दां सगळ्यांचे अशे जूळनात म्हणटात न्हू हाताचीं पांचूय बोटां सारकीं नासतात तशेंच आमकां आमच्या व्हडल्या फॅमिलींत पळोंवक गावता प्रत्येकाचे स्वभाव वेगळे प्रत्येक मायेस्त सगळींच आसात पूण सगळ्यांक कितें ना कितें एकामेकांचे उणी धुणी काडप बीडप अशें जाताच जेलसी जाता हें जाता अशें चल्लां पूण अजून मेरेन चल्लां ते सगळें बरें चल्लां